میری ابتدائی پڑھائی میرٹھ میں ہوئی میں نے ہائی اسکول کیا نائنٹین نائنٹی ون میں اس کے بعد نائنٹی تھری میں نے تویلتھ کیا اور اس کے بعد گریجویشن میں ایڈمشن لیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے کمپیوٹر ڈگری بھی لی کمپیوٹر انجینیئرنگ کیا اس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا اکنومکس میں اور میں نے اس نوکری جوا شروع کر دی میں فیض عام ڈگری کولج میں اوفس سپریٹینڈینٹ کے طور پر کام کرتی رہی ساتھ ساتھ میں نے ایم بی اے بھی جوائن کیا لیکن وہ میرا کسی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا اور اب میں بش مشکل طور طور مستقل طور پہ بچوں کو اپنے گھر میں دیکھتی ہوں میں کوئی نوکری نہیں کرتی میرا جو پڑھائی ہے وہ اب مب پوری ہو چکی ہے